हेलो हँ नमस्कार नमस्कार हँ हँ हँ हँ कितना नंबरके चप्पल लेना है ओ ओ तऽ अहाँके मतलब कए नम्बरके चप्पल लेबय ओ कोन कम्पनीके चप्पल लेबय अहाँ ओ तऽ तब बोलू तब लए लिय तब ई कोन कलरके ओ तऽ ई मतलब कि एकर रेट किछु जादा पड़य छै अहाँ कतना तकमे मतलब की भए जेतय तऽ अहाँ लए लेबय ओ सओ रुपैआसँ जादा अगर भए जेतय तब अहाँ नहि लए सकबय तब नहि तऽ हमरा पासमे छथिन तऽ उ छै पाँच नम्बरके छै तऽ अहाँके चारि नम्बरके लेथिन ने तऽ चारि नम्बरके देखहिन ने तब तऽ अहाँके मतलब तब ई चारे नम्बरके लेनाइ छै इएह ने सओ रुपैआ बचतमे जी तऽ ओ तब तब लए लिअ तब अहाँ

जी तऽ तऽ लाले कलरके लेनाइ छै तऽ अहाँके इएह ने ठीक छै तऽ अहाँ तब तऽ लए लेबय ने ई लाल कलरके चप्पल जी

जी नहि नहि जी तब अहाँके मतलब की लेनाइ छै लाल कलरके चप्पल लेनाइ छै तऽ अहाँ तब मतलब की आबि जाउ तब दोकान पर तऽ भए जेतय तीन नम्बर चारि नंबरके चप्पल अबलेबल

तऽ जी तब अहाँ तब कब तकमे चलि एबै दोकानपर अहाँ दस मिनटमे दोकानपर चलि एबय हमर आँइ दस मिनट अहाँ हमर दोकानपर चलि एबै ओ तऽ लाल ओ तऽ अहाँ तब लाल कलरके चप्पल लेबय इएह ने चारि नम्बरके ओ ठीके छै तब अहाँ खातिर हम चारि नम्बरके चप्पल राखबय लाल कलरके तब अहाँ तब आबियौ पाँच मिनटमे तब भए जेतय तब अहाँके चप्पल